हां जी काफी जैदा प्रभाव पवा दा ऐ मोबाइल गेमिंग दे बगैरा पैह्लें पैह्लें निक्के निक्के होंदे हे ते बैट बॉल खेलदे हे बाह्र खेढन जंदे हे हून अजकल्ल एह् फोन फान आई गेदे इं'दी बजह कन्नै ना कोई बाह्र खेढदा सब किश सारें गी गेमां गूमां चेत्ता भुल्ली गेदियां अजकल्ल सारे फोना च बडी रौंह्दे ते असें बाह्र बूह्र खेढन चाहिदा गेम्स स्पोटस कन्नै साढ़ा शैल बॉड्डी तंदरुस्त रौंह्दी गेमें कन्नै साढ़ी नेईं रौंह्दी ते असें गी बाह्र बूह्र खेढना खूढना चाहिदा असें गी खेढना चाहिदा ते फोन फान असें घट्ट गै चलाना चाहिदे जेह्ड़ी हून पूरी जनता अजकल्ल फोन चलांदी रौंह्दी अजकल्ल बच्चें गी पता निं भला बाह्र बूह्र बी खेढना होंदा अस पैह्लें पैह्लें खेढदे हे हून अजकल्ल ञ्यानें सारे फोनै च बडी गेदे पैह्लें पूह्लें खेढन जंंदे हे ते होर